ہلو ہلو جی ہم ثمامہ بول رہے ہیں بھوج گاؤں سے جی یہ کال کہاں لگا ہے یہ فون کہاں لگا ہے یہ فون میرا پورنیہ لگا ہے کاشف کے پاس ہلو ہلو یہ فون میرا پورنیہ لگا ہے کاشف کے پاس مجھے اسٹیشنری کی کچھ سامانیں چاہیے تھی مل جائیں گی آپ کے پاس دس عدد کاپیاں چاہیے بیس پینسلیں ربر کٹر اور بھی بچوں کے لیے کتابیں کلاس میٹ کی چاہیے تھی فور ایکس فور کی کیا قیمت میں مل جائے گی جی جی کتنے روپے اور پینسل پینسل کتنے روپے پیس اور درجن جی تیس روپے جیسے ہم کو بیس عدد چاہیے پینسل دس عدد کاپیاں تو اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ ہوگا ڈسکاؤنٹ ہوگا بھوج گاؤں سے بول رہے ہیں میرا ایک کچھ تو ڈسکاؤنٹ ہوگا نا جیسے ہم بیس عدد لے رہے ہیں پینسل دس عدد کاپیاں لے رہے ہیں تو اس میں کچھ تو ڈسکاؤنٹ بنے گا اپنا جی ٹھیک ہے ٹھیک تھینک یو